بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم لوگوں کو دن بھر پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے جیسے کہ ہم لوگ خاص طور پر جب پانی پینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں پانی کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے پانی کا صاف ستھرا ہونا اور پانی کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت سارے لوگ فرض میں فرج میں رکھ کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کا اس اس کو ابال کر کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم لوگوں کو کپڑے دھونا ہوتا ہے یا برتن دھونا ہوتا ہے یا پھر کھانا بنانے کے لیے یا اور بھی دیگر ضروریات میں ضروریات ہے جیسے کہ نہانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ باغبانی کرنی ہوتی ہے یا چڑیوں کو پرندوں کو پانی پلانا ہوتا ہے یہ سارے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جس کے لیے ہمیں پانی کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے اگر اس جگہوں پر پانی نہ ملے تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ہماری زندگی میں پانی ایک بہت بڑا حصہ اور ایک اہم رول ہے اور اس سلسلے میں لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ پانی کو زیادہ ضائع نہ کریں اور پانی کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کرے جس سے پانی کا بیجا استعمال نہ ہو اور پانی ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ثابت ہوتا ہے